भारत के उद्यमों के लिए फलने फूलने का युग चल रहा है ये सही बात है क्योंकि भारत में अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो भी चाहते हैं के हमारा जो देश है वो आत्मनिर्भर बने और जो हम चीजें विदेशों से इम्पोर्ट करते हैं वो हमें न करनी पड़े क्योंकि आज के युग में भी हमें अगर बाहर बाहर से चीजें इम्पोर्ट करना पड़ रही है तो वो बहुत ही शर्मनाक बात है इसी चीज को देखते हुए हमारे देश की सरकार और प्रिय मोदी जी ने एक चीज की है के लोगों को जादा से जादा उद्यम करने की सलाह दी गई है और जो भी युवा बेरोजगार हैं उनके लिए भी एक मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के तहत लोन दिया जाता है और उसमें पच्चीस परसेंट की छूट भी दी जाती है क्योंकि पच्चीस परसेंट की छूट देकर जो सरकार है वो ये चाहती है कि सभी लोग उद्यम की ओर बढ़ें ना कि नौकरी के पीछे पड़ें और उद्यम करें और सरक सरकार भी चाहती है और युवाओं को भी यही करना चाहिए क्योंकि अक एक आदमी अगर र लोन लेता है और रोजगार शुरु करता है तो बीस लोगों को रोजगार देता है और इसी से हमारा देश उद्यमी देश बनेगा